ہمیں سب سے زیادہ پسند جنگ جنگلوں کا سیر کرنے کا ہے پھر بھی ہم لوگ سفر کرنے کے لیے تاریخی مقامات پر زیادہ جایا کرتے ہیں یہاں جیسے تاج محل ہو دلی کی جامع مسجد ہو قطب مینار ہو ہی یا امام امام باڑہ ہو یا پٹنہ کا گول گھر ہو یا پٹنہ کا گول گھر ہو یا بودھ گیا ہو یا سانچی کا استوپ ہو بہت ساری جگہ گھومنا پسند کرتے ہیں سب سے زیادہ ہم لوگوں کو پسند ڈل جھیل کشمیر جانے میں اچھا لگتا ہے وہاں کئی بار گئے بھی ہیں دیکھے بھی ہیں گوا میں بھی جانے کا موقع ملا ہے وہاں بھی گوا بھی سفر کرنے کے لیے جاتے ہیں سفر کرنے سے دل کے ان دماغ کے اندر تازگی صحت اور فروغ پیدا ہوتی ہے صحت برقرار رہتا ہے اس تمام ٹنسن سے تمام دماغی توازن توازن سے لوگ خراب پاتے ہیں سفر ایک ایسا چیز ہے کہ زندگی کے لیے بہت ہی ضروری ہے اس سے تاریخی جگہ گھومتے ہیں جیسے ہمالہ پہاڑ ہو یا سومناتھ کی من سومناتھ کا مندر ہو یا کیلاش مندر ہو یا کوئی یا کٹک کا کوئی مندر ہو یا بید دھام ہو وغیرہ جو ہے لوگ بڑی ذوق شوق سے جایا کرتے ہیں ہم بھی جایا کرتے ہیں تاریخی مقام جیسے لال قلعہ دلی کا وہاں کئی بار سفر کر کر وہاں دیکھنے کے لیے گئے ہیں وہ ایک تاریخی مقامات ہے جو چار سو سال پہلے کی بنی ہوئی شاہ جہاں کی بنی ہوئی تاریخی مقام پر وہاں جانے کے بعد وہاں کی کلا کلاکاری دیکھ کر بہت دل خوش ہوتا ہے اور وہ بہت دل ہی خوش ہوتا ہے اور ایک تاریخی معلومات بھی ہوتی ہے کہ شاہ جہاں نے اپنی بیگم ممتاز بیگم کے لیے کیا کیا بنا دیا ہے اور یہ جب تک رہے گا تا حیات تک ہے یہ مقام وہاں پر باقی رہے گا یہ تاریخی چیز ہے تاریخی یہ سبھی کو ہر جگہ گھومنا چاہیے